جب میں نے گیمس کھیلنا شروع کیے تھے تب زیادہ تر گیمز سادہ ہوتے تھے جیسے کہ بورڈ یا کنڈولڈ سے کھیلے جاتے تھے گرافکس بھی بہت عام سے ہوتے تھے اور گیمز میں کہانی یا آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل گیمنگ انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اب گیمز میں بہت زبردست گرافکس ہوتے ہیں آوازیں بالکل حقیقت جیسی ہوتی ہے اور کہانیاں فلموں جیسی ہوتی ہے موبائل گیمس بھی بہت مشہور ہو گئے ہیں اور ہر کوئی اپنے فون پر کھیل سکتا ہے آنلائن گیمز میں ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے لوگوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اب گیمنگ صرف تفریح نہیں بلکہ ایک پیشہ بن چکا ہے لوگ گیمز کھیلنے کھیل کر پیسے کما رہے ہیں یوٹوب پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں گیمس کو سپورٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں گیمنگ انڈسٹری اب صرف بچوں کا کھیل نہیں رہی بلکہ یہ ایک بہت بڑی اور سنجیدہ انڈسٹری بن چکی ہے جو ہر روز ترقی کر رہی ہے